आमी सैमाचे देणे लागतात

श्री रामनाथ रोप वाटिका ही हांवेन चालू केल्यां म्हज्या कुलदेवाच्या नांवांन फुडाराक भविश्यांत थंय रामनाथ देवान म्हाका आपणून ही रोप वाटिका

करून काणकोण तालुको समृद्ध करचो अशी म्हजी आस आसा इच्छा आसा